नमस्कार अहाँसबके साथ किछु अहाँसबके समय लेबाक लेबाक छै जखन अहाँके हम बारेमे कहब गार्डेनिङ्गके बारेमे होइ छै ने कि अहाँसब कि सब कऽ रहल छी गार्डेनिङ्ग भऽ गेलै कि नहि भेलै हँ तऽ एकरे साथ करिऔ बाजिऔ मैथिलीमे मैथिली भाषा बहुत बढ़िआँ छै गप शप करिऔ मैथिलीमे गार्डेनिङ्ग करिऔ गार्डेनिङ्ग करबाके छै तऽ अहाँ बाजिऔ मैथिलीमे जकरामे अहाँ अरे कि अइ मैथिली बाजिऔ आओर वगैरह वगैरह जकर अहाँके भाषा विलुप्त होइसँ बचै बचल रहै भाषा अहाँ जब गार्डेनिङ्ग करैलए जाइ छिए या फेर अहाँ जब पेड़ पौधा लगाबै छी आओर खरिदैलए जाइ छी तऽ अहाँ दोकानदारसँ बात करू मैथिलीमे दोकानदारके भी लागतै हँ मैथिलीमे बाजल जा सकैए मैथिली भाषा छै जाबै तक जे दोकानदारके लागै कि मैथिली अपन कल्चरके मैथिली भाषाके नहि ई करने छै मैथिली भाषा अपन लेने छै जकर कारण दुनिआमे अपन भाषा बचाओल जाइ विलुप्त भऽ सकै छै करबाके ई अछि कि मैथिली अपन संस्कृति सांस्कृतिक कल्चरल बचपनेसँ छै ईसब भाषामे देशके सर्वे भऽ रहल अछि सर्वेमे लागल अछि तऽ सर्वे भऽ रहल छै तऽ ओकरेमे मैथिलीमे भाषाके सर्वे कऽ रहल छी मैथिली भाषा विलुप्त होइसँ बचै एकर कारण हमसब अहाँसबसँ मिलिके

प्रयत्न करै छी कि अहाँ भाषाके उपयोग मैथिली भाषाके उपयोग ज्यादासँ ज्यादा करिऔ जे भाषा विलुप्त होइसँ बचै ई सबके लैँग्वेज छिए अपन मिथिलाञ्चल तऽ जानबै करै छी कतेक पैघ हस्ती छै ओकर विश्व तक मिथिलाञ्चलके पेन्टिङ्ग सब आबै छै तऽ कहबाके ई अछि अपन भाषाके पकड़िऔ राखिऔ धन्यवाद